हम गाँव में रहते हैं मेरे गाँव में एश्टेट बेंक है हम एश्टेट बैंक में खाता खुलाए हुए हैं उसमें हम पैसा जमा करते हैं क्योंकि घर में पैसा रखने से इधर उधर हो जाता है इसीलिए घर में पैसा रखना नहीं चाहते हैं इसलिए मैं बैंक में रखती हूँ क्योंकि घर में चोरी हो जाते हैं अगर कहीं गए तो कोई ले लिए कुछ भी हो सकता है इसीलिए हम बेंक में ही रखते हैं तो बैंक में जाते हैं लाइन लगाना पड़ता है इसके बाद हमको मतलब निकासी करते हैं बैंक से ऐं बैंक से इसके बाद ज़्यादा पैसा निकासी करने और लेन देन करने से इसके बाद लोन का भी अगर लेने के लिए चाहें लोन का भी बात हो जाती है तो कभी लोन भी ले पाते हैं ले सकते हैं इसलिए मेरे गाँव में इश्टेट बेंक हैं इसके बाद है हम ना ए टि यम के लिए आवेदन किए मुझे ए टी यम कार्ड मिला उससे हम घर बैठे अपना ऑनलाइन मतलब ना पैसा निकाल लेते हैं क्योंकि दूर जाते हैं दूर जाने में परेशानी होती हैं घर के सारे काम व्यवस्था बंद हो जाती है कहीं जाना रहता है हम हड़बड़ में हैं परेशानी में हैं तो क्या करें बेंक जाकर पैसा लें इसलिए ए टि यम ले लिए ए टि यम लेने के बाद

ए टि यम लिए ए टि यम लेने के बाद हम कहीं रास्ता पर या कहीं गए घर से बाहर तो हम पैसा निकाल लेते हैं नहीं तो बैंक में जाकर हमको आधा घंटा पौना घंटा या दिनभर खड़ा होकर समय व्यतीत हो जाता था किसी दिन पैसा मिल जाती थी किसी दिन निकासी नहीं भी होती थी बोलती थी बोलते थे कि आज लिंक फे़ल है ये है वह है नौ सत्र बताते थे अपना लोन लिए इसके बाद ए टी यम कार्ड के लिए निकासी किए ए टि यम कार्ड लिए तो उससे होता है क्या मेरी कम ही समय में ये सारे काम हो जाते हैं मार्केटिंग गए तो मेरे पास जेब में जितने पैकेट हैं मेरे सा कैसे वे ख़त्म हो गए तो हम क्या करें वापस तो नहीं आना है ना इसीलिए एक ए टी यम कार्ड लेने से कितनी मसला अथि होता है कोई डॉक्टर के यहाँ गए पैसा लेन देन करना पड़ता है तो उसलिए मतलब हम घर तो नहीं आ सकते हैं ना बैंक जाकर तब निकासी करें इसलिए हम मतलब ए टि यम से अपना पैसा निकाल लेते हैं ऑनलइन करके और इसके बाद बैंक में तो बहुत परेशानी हो जाती है किसी दिन धूप रहते हैं किसी दिन पानी पड़ते हैं किसी दिन मतलब बैंक जाने के मतलब दूर हैं घर से बैंक तो मतलब गाड़ी नहीं मिल पाती है हमको कहीं जाना रहता है तो हम कैसे जाऍं इसलिए हम ना तो ए टि यम कार्ड के लिए ऑनलइन किए तो उन्हें ऑनलइन करने के बाद हमको ए टी यम आवेदन दिए आवेदन भरने के बाद आवेदन अप्लाई करने के बाद हमें एक अथि में इम कार्ड मिला तो कार्ड मिला तो हम अपना काम करते हैं कहीं शिश्टर के शादी में ही गएं या कहीं भी गए तो अपना ए टी यम कार्ड पास में रहते हैं अपना काम कर लेते हैं नहीं तो शादी में गए नहीं हैं पैसे तो मुझे बेंक जाना पड़ता था बेंक में जाए लाइन लगे फिर पैसा निकाल निकासी करें इससे होता है क्या बहुत तरह की सुविधाएँ होती है बैंक से या जे लोन लेना है तो लोन के लिए हम आवेदन करेंगे आवेदन करने के बाद मुझे लोन मिलेगी तो मैं पैसा निकासी करूँ करेंगे पैसा निकासी के बाद मैं कोई तरह की परेशानी में ख़र्च कर सकें घर में तो पैसा एं रखते थे फिर डर भी रहता था कि हम घर में पैसा रखे हुए हैं कैसे होगा नहीं होगा कहीं जाते थे तो फिर वहाँ सोचना पड़ता था कि घड़ में कोई नहीं है तो बैंक हैं बैंक में पैसा रख दिए तो इस यह अथि से मुझे बहुत सुविधा मिली है बैंक से तो बैंक में रहना बहुत ज़रूरी है ए टी यम कार्ड भी लेना बहुत ज़रूरी है कि कहीं भी समस्या को समाधान अच्छी तरह से हो जाती है नहीं तो बहुत परेशानी में पड़ते हैं कहीं डॉक्टर के यहाँ गए बिमार हैं पैसे नहीं हैं तो वहाँ परेशानी ही परेशानी है तो इससे अच्छा है कि आप ए टी यम कार्ड ले ले तो हो जाता है उससे काम वहाँ से घर से कहीं से घर आने की ज़रूरत ही नहीं है तो बैंक में पैसे रखने से तो निकासी करने से ठीक ही रहती है कि बैंक में पैसा हैं हम कहीं पर भी निकाल निकासी कर सकते हैं ए टी यम से बैंक में पैसा रखें तब तो ए टी यम से निकासी करेंगे ऐसे तो हो पाए नहीं पाएगा